पहले अलग अलग भाषा बोली जाती थी हर जगह की भाषा अलग अलग है मेरे यहाँ मतलब हिंदी बोली जाती है मेरे यहाँ की भाषा मतलब हिंदी है हिंदी बहुत मतलब मेरे यहाँ सब लोग अच्छे से बोलते हैं हिंदी भाषा मेरे लिए मेरे यहाँ सब लोग अच्छे से बोल पाते हैं बहुत इतिहास मान जाना जाता है कि मेरे यहाँ हिंदी भाषा सब लोग बोलें